हैलो हैलो हैलो में सोना राजपूत बोल्लै नी आं तुस कु'न बोल्लै दे प्रिया अच्छा अच्छा अच्छा प्रिया में न जम्मू घूमन आई दी आं ते तुस किश सनाई सकदे कि इत्थें केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न घूमने आस्तै हां जी थोह्ड़ा मिगी कुछ बी घुमने आस्तै कोई दर्शन जियां दर्शन करने जन्ने होन्ने आं अस उस टाइप दी कोई तीर्थ आस्तै अच्छा अच्छा हां में बी ओह्दे बारे च थोह्ड़ा सुने दा अच्छा अच्छा एह् जम्मू च ऐ है ना अच्छा अच्छा में बी सुने दा थोड़ा बड़ा मतलब मन्ने दा मंदर ऐ इद्धर है ना ते होर एहदे अलावा कोई होर कोई नगरोटा दा बी नांऽ सुने दा किश में उद्धर किश दर्शन करने आस्तै अच्छा अच्छा कोल कंडोली अच्छा अच्छा होर कोई मंदर जेह्ड़े बड़े मतलब फेमस होन वैश्णों देवी बी ऐ हा ना इक उंदा मतलब वैश्णों देवी दा रस्ता इद्धरै गै जंदा ना जम्मू चा अच्छा अच्छा अच्छा इद्धरै इद्धरै जंदा है ना अच्छा होर कोई बाह्वे दे अग्गेें पिच्छें कोई जगह होर कोई घूमने आह्ली होऐ पूजा मतलब कि दर्शन करने दे सुआए होर कोई घूमने आह्ली जगह अच्छा अच्छा ओह् अच्छा अच्छा उद्धर ओह् बी घूमने आस्तै ऐ अच्छा अच्छा बस इन्नियां गै जगह न इद्धर घुमने आस्तै जम्मू अच्छा अच्छा जी जी थैंक यू प्रिया तुसें मै शैल सनाया ठीक ऐ फिर प्रिया ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ